हम एकटा सैमसंगके मोबाइल लेने रही जाहिमे गर्म होयबाक समस्या बेसी ओहिमे देखल गेल आ कैमरा क्वालिटी सेहो बढ़िऑं नहि छल